हू'न अं'ऊ तुसें सारें गी सनान्नी कि मेरा योगा बिच केह् मिगी केह् फायदा होआ योगा बिच ते अं'ऊ तुसेंगी सनान्नी कि मिगी ना योगा बिच बहुत जादा फायदा होआ कि केह् फायदा होआ अं'ऊ सनान्नी आं हू'न ते एह् मिगी इ'न्नी जादा सिरदर्द ही ते साढ़े कॉलेज बिच इक्क मास्टर आया असें ई इ'न्ना सोह्ना मतलब योगा सखाया कि ओह्दे बिच कि अगर तुसें ई सरदर्द ऐ ते किश ऐ ते ओह्दे बिच तुसें कि'यां ध्यान रक्खना ते कि'यां तुस ठीक होई सकदे ते में दिक्खेआ कि मिगी में उं'दे कोला सिक्खेआ उ'ने बहुत किश सखाया असें ई बहुत योगा सखाया लेकिन में इक्कै गल्ल सिक्खी जादै जादै एह्दे पर ध्यान दित्ता कि मिगी सिरपीड़ कि'यां घटी सकदी ऐ ऐ नी ते में कीती योगा उ'न्ने दस्सेआ की औंगल रक्खनी अपने दमाकै कोल ते उत्थें उप्परा दबानी तुसें ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा फर्क पौंदा ते होर बी बड़े तरीकै सखाए हू'न में तुसें ई सनाई निं सकनी कि मिगी कि'यां कि'यां सखाया ते बड़े तरीके होंदे की तुस अपने मतलब मिगी जेह्दे कन्नै फायदा होया ते हू'न होर तुसें ई सनांऽ केह् मिगी कब्ज़ बी रैहंदी ही कदें कदें इ'न्नी जादा कब्ज़ की मिगी मतलब में मिगी दर्द बी शुरू होई जंदी ही ओह्दी बजह कन्नै ते ओह्दी बजह कन्नै मिगी दर्द बी शुरू होई जंदी ही ते में केह् कीता की ओह्दे योग दे बारै च दिक्खेआ की में कियां मतलब ओह् चीज़ हटाई सक्कां में दिक्खेआ में योगा कीता ओह्दे च मिगी बहुत जादा फायदा होआ कि में योगा कीता ओह्दे बिच एक्सर्साईज इ'न्नियां सारियां एक्सर्साईज़ दस्सियां ते में कीतियां ओह् ते हू'न में बिल्कुल ठीक ऐ मिगी कब्ज बगैरा हू'न कक्ख बी निं ऐ एह् आह्लियां चीजां बिलकुल निं है'न हू'न खत्म होई दियां सारियां होर अं'ऊ तुसें ई सनांऽ की हू'न मेरा मतलब अं'ऊ इं'या पतली दुबली पतली ऐ अं'ऊ चाह्न्नीं कि मेरा थोह्ड़ा ओह् बजन बधै ते थोह्ड़ी मुट्टी होआं ते उधमपुर च में कम्म दिक्खेआ की अं'ऊ कि'यां करी सक्कनी ओह् ते ओह्दा बी मिगी थोह्ड़ा बहुत फायदा होआ जादा निं अं'ऊ तुसें ई सनाई सकनी की इ'न्ना टाइम निं होंदा की अं'ऊ करां उसी जादा करी सकां में कीता उसी दिक्खेआ थोह्ड़ा बहुत ते ओह्दा बी फायदा होआ योगा बिच योगा करियै मिगी बहुत जादा फायदा होआ बड़ियां चीज़ां बड़ियां गल्लां दा फायदा होया योगा बिच दिक्खो हू'न साढ़ा अस साढ़े योगा दे पैह्लें इत्थें अस तेआरी कीती कॉलेज बिच रोज़ आइयै अस योगा करदे हे ते भी ओह्दे बाद साढ़ा होआ इंटर कॉलेज बिच कम्पीटीशन होआ उत्थै जाइयै मिगी आखदे जम्मू सुनिवर्सिटी जाइयै ओह् कीता पार्टिस्पेट कीता उत्थै जाइयै बड़े कॉलेज दे कुड़ियां जागत आए दे हे उत्थै अपना अपना तां करना हा जाइयै ते असें उत्थै जाइयै थर्ड प्राइज़ थ्होआ खरा मड़ो दिक्खो आं बाऽ थ्होआ ते ऐ निं असें ई असें किश कीता सिक्खेआ बी ऐ होर साढ़ी सेह्त बी थोह्ड़ी ठीक रेही असें कीता बी ऐ किश ऐ नी ते अस दिक्खे जा ता अस बहुत जादा फायदा होआ मैडल बी थ्होया उत्थै जाइयै भाएं थर्ड प्राइज़ थ्होआ पर थ्होआ ते असें ई ते हू मिगी इं'दे च बहुत जादा फायदा होआ